हाँ बोल रहे हैं ज़मीन चाहिए कहाँ मार मार्केट में ही है और तो म हमारे गाँव वाला थोड़ा सस्ता पड़ेगा मार्किट में हाँ तो में थोड़ा रेट पड़ा जाएगा मार्केट में वही पड़ जाएगा तीस लाख का म एक कट्ठा हाँ बीस लाख का एक कट्ठा कितना आया मतलब के कट्ठा लेना है आपको उधर बोले नहीं की मार्केट गाँव में तो चल रहा है सात आठ रुपये कट्ठा ठीक है सात आठ लाख और यहाँ मार्केट में तो ज़्यादा दाम का होगा ना बीस लाख तो आपको पाँच कट्ठा लेना था हाँ हाँ सा सीधा की बीच मार्केट में है है चारों तरफ मतलब रास्ता है बना हुआ हाँ हाँ ज़मीन ज़मीन ठीक है तहिए ही नए अगर अथी हो तो आप एक बार देख लीजिएगा आकर जो मार्केट है बेगूसराय देखे हैं में बेगूसराय के पास जो एक गली है ना राजेन्दर गली उसी के अंदर हाँ उसी के अंदर थोड़ा बाएँ मुड़ जाइएगा तो एक प्लॉट है क्या बोले पाँच कट्ठा है पूरा पाँच कट्ठा प्लॉट थोड़ा कम हो हाँ ठीक है ठीक है शाम को आइएगा